आमच्या वाठारांत म्हणल्या पर्यटनाच्यो जागो फार कमी आसा ज्यो आतां पळयल्यो जाल्यार टेम्पल्स चर्च एक बुध्दाचे स्टेच्यू आसा जो पाड्ड्यां हो वयर आसा त्या भायर हांगा अशें पोंवपाक स्विमींग पुलाचे रावपाची सुविधा म्हणल्यार नायट आवट किंवां रावपाक जी जर मेळटा तें म्हणटा एक चामुंडेश्वरी देवळा कडेन रावपाची सुविधा आसा येरादारीची म्हणटा ती तुमकां आमकां स्वताचें वेहिकल घेवन येचें पडटा कारण येरादारीची हांगा बसीस ना तितल्यो सुविधा ना आकर्शीत जावपाचे सारकें म्हणटा तें टेम्पल आनी चर्चीसूच आसा आनी एक बुद्दा बाकीच्यो कांय गर्दी अशें जांव सारकी साधन सामग्री तरी आजून ना अशें पोवपाक येता की ह्या वाठारांत चडशीं आजून जावना बट जे म्हाका अशें दिसता की जा जावपाक जाय बी थोडें फार अशें राव रावोन तांकां अनुभव घेवपाचो असो प्रयत्न म्हणजे आपल्यान जर आतां तुका शांतकायेचे अशें रावपाक जाय जाल्यार एक रिसॉर्ट प्लेस पोवपाक करपा जाय पूण आमचे हो कितें आसा गोंय हांव जे रा वाठारान रावता केपें हो मदी पडटा सो ताका लागून असो सिनरी टायप किंवां असो एक व्यू दितलो म्हणल्यार जागो तसो कांय तरी आजुनी ना जे आसात ते दुसऱ्या तालुक्यांनी आसात